हलो ओला उ ओला सर्विस मां ओला बुक कई आहे मूंखे हिते लाजपत नगर मंदर ते बिठी आहियां मूंखे एयरपोट वञिणो आहे त तव्हां कीअं महिरबानी करे जल्दी मोकिलियो कैब मूंखे हीअं न कि छुटजी वञे मुंहिंजो मुंहिंजी फ्लाइट त हिन करे मां ॿुधो आहे की थोरी हुते रश बि आहे बाहिरि त तव्हां जल्दी सां मोकिलण जी कृपा कजो